हेल' औ सनिथा नारजारी ना औ औ जोङो माबा निउस लाइभ निफ्राय फैदों मोन आमफ्राय नोंसिनि बे थिनालिआव बाथौ फुजा जानो नागिरदों ना आदसा आदसा सानथामसोल दंसै ना बांद्राय गोबाव गैला औ आमफ्राय नोङो बे फुजा जागोननि मेला जागोननि बिसि गोजानाव नोंसिना न'आ ओरैनो आदसा आदसा आमफ्राय दा नों माबायदि मोनदों बिनि साजायनायफ्रा मा बायदि सोलिगासनो दं ओरैनो औ मोजांआनो जादोंना आमफ्राय नोंसिनि गामिआव ओम ओम ओम आमफ्राय बे नोंसिनि गामिआव जायनाखि मानसिफोर बिसोरो गासिबो बाथौ दोरोमनि ना आलदा आलदा दोरोमनि मानसिफोरबो दंबावो

आदसा ब्रह्म धर्म निबो दं ओम ओम होनब्ला बाथौनिबो दङ ब्रह्मनिबो दं ना औ आदसा जेन'बा हमनानै लादो नोंसिनिआव बाथौ दोरोमनिआ गासै खयथासो न'खर जागोन गंबेसे न'खर सो जागोन ओं आदसा आदसा होनबाथ' बुरजायानो दङ ब्रह्म धर्मनिआ बांसिन नामा मानसिफ्रालाय ओम बेवहायथ' मानसि गिदिरफोर लेंहरनो नागेरदोंना होनबा नों मा सानोखि ओरैनो खामानि मावग्रा नोंसोरखौ लेंदों ना लेङाखै आदसा ब्रह्मनिखौ खबर होवासै ना ओम ओम ओम ओम नायनो थांगोन ओरैनो मोसागिरि फोरबोथ' आलदा आलदा निफ्राय माथो लेंहरनाय खोनादों आंबो औ ओम ओम आदसा नोंसिनि न'खराव साबेसे मानसिया नायनो थांगोन जेन'बा ओम ए होनबा माखासेआ थांनाय नंला ना दे होनबालाय गोजोननाय थाबाय ओं